औ मामोनथाय गाइखेरा बिसि बुरजा नांगौ एसेल' दङमोन नै मोसौ फिसायानो दिनै माबायैखाय सेरनो नो मोनासै मोनायाव जानानै थाखो ना माखो

ए एक लिटारसोखौ मोनगोन दां बिदिब्लाय ए गाइखेर आथ' मोजाङानो जोंनिआ दे जागोन मोजांखा आंना गाइखेरा लिटाराव आसि टाका जागोन गारनोहानाय नङा हाय आंहाबो जि गांसो हायै हायै मोसौनो आदार होनांगौ ना दे दे माला लांनो आङो बेलासिआव थिनथासोआव सेरो हो फुङाव अखा बांखा हानायनि थाखाय आङो आठथासो जाहैयो अखाफ्राबो हायो नालाय फुङावनो मोसौ फिसा जाबाथ' बिदिनो जाहैगोन मानि मोसौआबो देरबाय नालाय एसे ओंखायनो दा बारा होनो नागेरला गाइखेरखौ